हेल्ल' औ नोंथाङा नार्सारि माबानिफ्राय नामा अ आं इसे मिथिनो लुबैदोंमोन माने आंहा माखासे ओरैनो खालि दंमोन नालाय बिबार एसे गायनो थाखायहाय दा नोंथांनि नार्सारियावहाय मा मा बिबार मोन्नो हागोन अ ओमफ्रायथ' जेनेबा बिबारफोरजों लोगोसे माखासे बिफांफोरबो थानो हागौ दां ने औ औ फिसा

औ ओमफ्राय नाहर फुलबो मोन्नो हागोन नाहर देबदारु बेफोरबायदि मोन्नो हागोन ना आं सकावहाय गायगोन नालाय माखासे बागान खालामगोन बिबार ओमफ्राय माबायदि फ्रायसफ्रा माबादि होयो दामफ्रा

औ आङोहाय माखासे औ औ आं इसे गायनो सानदों माने बे माखासे बिबारफोरखौहाय आङो माखासे देक'रेसननि थाखाय गायगोन आंनि थाखाय माने एसे देक'रेसन ओमफ्राय प्लास माखासे साया मोन्नो थाखाय बेबायदिनो नाहरफोर आरो देबदारुफोर आंनो नांगौ आरो बेफोरनि फ्रायसफ्राथ' नोंथाङा इसे मिन्थिखागोन ना औ अ औ होनब्ला नोंथांनियाव नोंथांनियावहाय मोन्नो हागोन ना बिफांखौहाय दा एभैलेबोल अ औ औ औ

औ दे दे होनबा आं थांगोन नोंथांनियावहाय नायनोहाय नोंथाङा माब्ला आं दिनैहाय तिन थारिकथ' आं गाबोन सात थारिखसोआवहाय आं थांगोन आरो नायनो हाय औ औ फास थारिखफ्राव थांनानै आं इसे नोंनि माबाखौ नार्सारियाव इसे भिजित खालामगोन आरो आं नायनानैहाय आं माखासे चयस खालामना लाबोगोन आरो बिबारफोरखौ दे औ दे औ